हां ऐसे बड़े सारे केईं ऐसे इ'यै जेह् आर्गनाजेशन केईं बड़े सारे ग्रुप होंदे जेह्दे च मतलब हैल्प होंदी लोकें दी पर साढ़ै लोकां ऐसा ऐ ना कि हर इक चीजै दी असें लोकें गी जानकारी घट्ट होंदी अवेयरनैस होंदी निं ऐ जानकारी घट्ट होंद एह्दी बज़ह् कन्नै मेन फायदा नेईं लेई सकने हैन एह्दी बज़ह् नै कारन इ'यै कि मेन एहदा अस लोग फायदा ओह् नेईं लेई सकने न क्योंकि केईं स्कीमां चलदियां जियां कि अज्ज कल चला दियां स्कीमां जियां लेडिज़ आह्ले ओह् कमेटी बनाई दी होंदी ओहदे च पाने सौ सौ रपेऽ आह्ली जां होर केईं ऐसियां होंदियां स्कीमां बड़ियां गौरमैंट दी तरफ पर एह्दे च असेंगी साढ़ी कमी ऐ होंदी ऐ जानकारी घट्ट होंदी एह्दी बज़ाह् नै अगर अगर एह्दे बारे च अस एह् आखना चाह्न्ने एहदे बारे च कोई मतलब ऐसा कोई सोशल आर्गनाजेशन ग्रुप होंदा जेह्ड़ा कोई बी ग्रुप होऐ जेह्का ते ओह् ग्रांऽ ग्रूं च जाइयै अगर अवेयर करी ओड़ै लोकें गी ते अस एह् आखनां चाह्न्ने कि एहदे च ओह् बैल्लफेयर लेई सकदे ओह्दा जि'नेंगी नेईं होऐ पता तां ओह् बी एह्दे बारे च बैल्लफेयर ओह्दा फायदा होंदा जेह्का तां ओह् लेई सकदे ऐसे केईं ग्रुप होंदे बने दे ग्रुप होंदे होर एहदे बारे च एह् होंदा के इ'यां अगर गौरमैंट दी तरफ बी केईं केईं स्कीमां होंदियां बनी दियां जियां के ओह् अज्ज कल ओह् ते पता गै ऐ सारें गी जियां के गैस बगैरा दा एह्दा बी बैल्लफेयर मिलेआ लोकें गी सारें गी जियां कि गैस दित्ती फ्री होर जेह्ड़ा पक्के मकान आह्लियां स्कीमां बी चलियां बड़ियां सारियां स्कीमां ऐसियां चलियां पर केईं जगह् ऐसी अज्ज बी अज्ज बी ऐसी ऐसी परेशानी आई जंदी ना केईं जगह् ते मतलब ओह्दा जेह्ड़ा असली इक चीज़ एह बी बड़ी थाहरें होंदी जेह्ड़ा असली उस चीजै दा हकदार होंदा ना बंदा उसी चीजै गी एह् चीज दा फायदा निं होंदा ऐ क्योंकि जक्क आह्ले बंदे जि'नेंगी अस बोली सकदे जिंदा जगाड़ होऐ भाई ओह् बंदे करी ओड़दे जिंदी अग्गें पावर होंदी पौंह्च होंदी ओह् करी सकदे जेह्ड़े इ'यां नार्मल होंदे बंदे उं'दी लिंक निं होंदा अग्गें पिच्छें तां ओह् बी एहदे च ओह् करी ओड़दे साढ़ा एह् होंदा के एहदे च के हर बंदा जेह्ड़ा इस चीजै दे लाइक होऐ बंदा ना उस चीजै गी होना चाहिदा एह् बैल्लफेयर होना चाहिदा तो आखने दा मतलब एह् ऐ कि बड़े सारे स्कीमां दा फायदा हर इक बंदे गी पुज्जना चाहिदा ऐसियां बड़ियां सारियां आर्गनाजेशनां केईं ग्रुप बने दे होंदे केईं ओह्दे च होई सकदा फायदा